असांजे घर जे पासे में ई सरकारी अस्पतालूं आहिनि से तमामु घणियूं सुठियूं आहिनि उते बढ़िया डाक्टर आहिनि ऐं एतिरो असांजे वेझो आहिनि जो असां उते पंध बि वञी सघंदा आहियूं ऐं उते वेंदे ई असांखे उते जी तुरंत डाक्टरनि सां शेवाऊं मिलंदियूं आहिनि